हेलो हॅं

हॅं कौन ओ मोबाइलके स्टैन्ड हो जेतै जे लेब हॅं कम की बोलबौ दुनिऑं जे दै छिकै ओकरासँ कनि कमे लेबौ अपने आदमी छहो तऽ आबै छिकै तऽ पाँच पाँच दस दस हजार तोरा अपने हइ कऽ तऽ हजार बारह सए बला देल जेतै

बलैकमे तऽ हमरा अभी तऽ आबऽ ने हो जतै माल आ रहलै हन हूँ कल्हे परसू आबऽ हूँ हूँ आ कोइ दिक्कत नहि छै पाँच दिनके बादे चाहे तऽ दू तीन दिनामे हॅं के नहि अइसन कोइ बात नहि छै एकबार लैके हमरो से बिश्वास करिके देखू हॅं ब्लैक मे आ रहलै हँ माल तऽ होइ जेतै सभ हूँ एकदम तोरा बिश्वास हइ बिश्वास पर ने देबौ तोरा हौ हो जेतै आबौ ने तब दोकानपर दोकान तऽ आइ तऽ खुलले छिकै आइ तऽ नहिये आबि पेलियौ

खोललियै रऽ तऽ बहुत दिन हो गेलै तोरा पते छौ सभचीज फिर तोरा पते छौ तऽ तोरा पते छौ कम बेसी होतै किए नहि एकै गोके बात रहै छै आबो तब दोकानपर दोकानपर अयबहो तऽ होइ जेतै कम बेसी की चीज छियै

जब अयबहो तब अपने आदमी जब छबे करहो तऽ

तऽ इहै तऽ बलैकमे हो जेतै माल अभी तऽ आ गेलै हन आओर छै देखबहो ढूँढ़ि कऽ रखने रहबौ तऽ कहिया अयबहो एक दू दिना ठीके हइ ठीक छौ तब अहिए